नमस्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा ऐ तो मैं तुसेंई एह् दस्सना चांह्दा कि जेह्का स्पोटस ऐ ते नुहाड़ा इक बड़ा बड्डा योगदान ऐ मतलब कुसै बी सोसाइटी गी साढ़े कल्चर गी मतलब ओह् करना जुनाइट किट्ठा करने आस्तै क्योंकि सपोटस इक ऐसी चीज ऐ गेम इक मतलब ऐसी चीज ऐ कि मतलब जित्थै असेंई सखांदे कि टीम वर्क कि'यां होंदा कि एह् किट्ठा मिलियै इक चीजा कोला असें कियां अस जित्ती सकदे ते जियां क्रिकेट दी लाई लैओ जां जारां प्लेयर होंदे अगर सारे प्लेयर इक्कै नेहा खेलन शैल मतलब शैल अपनी परफार्मेंस जेह्की होंदी ओह् शैल देन ते तैल्लू जैहर गै मतलब टीम जित्तदी इ'यां ने मतलब असेंगी सोसाइटी च बी मिली ओह्दा इक लैसन थ्होंदा कि मतलब अस सोसाइटी च मतलब अगर कठ्ठे मिली जुलियै रौह्गे तां असेंगी कोई नेईं हराई सकदा ऐ अगर स्हाड़ी यूनाइटी होग तां असेंगी कोई नेईं हराई सकदा ऐ लेकिन चक्कर मसला ऐ होंदा के मतलब जियां गेम कोई बी होऐ ओह्दे च कोई जात पात नेईं दिक्खना चाहिदा हिन्दू गुज्जर मुस्लिम कोई बी ऐ महाशा डोम मेघ गद्दी चमैर कोई बी ऐ एह्दा मतलब जेह्की टीम ऐ मतलब प्लेयर ऐ ओह् प्लेयर ऐ ते ओह्दे कन्नै कोई मतलब ओह्दे कन्नै भेदभाव नेईं कीता जंदा कास्ट एह्की ऐ कास्ट ओह्की ऐ ओह्दा ओह्दा सिस्टम होंदा जेह्दे कन्नै बन्दा जित्ती जंदा ठीक ऐ इ'यै मतलब असेंगी साखंदी कि मतलब कि असेंगी इम्प्रेशन मतलब किट्ठा होइयै असें कि'यां रौह्ना ते टीम वर्क कि'यां करना अगर असें के अगर अस किट्ठे रौह्गे ते अग्गै बधी सकगे अलग अलग रौह्गे तां मतलब उ'ऐ मतलब जियां क्हानी ऐ कि मतलब सत्त लक्कड़ियां होंदियां तकर तुस सत्तै किट्ठियां भनगे तां नेईं भजदियां पर सिंगल सिंगल इक इक करियै भनगे तां भज्जी जानियां बस्स सिद्धी इक इ'यै तरीका ऐ कि मतलब अस किट्ठे होइयै जेह्के कम्म करी सकदे तां उसी इक्कलै इक्कले होइयै अस कदें बी नेईं करी सकदे ऐ एह्दा मेन मसला इ'यै मतलब मोटिव इ'यै स्पोर्ट्स दा कि मतलब असेंगी मिली जुलियै रौह्ना चाहिदा एक दम एकदम किट्ठा होइयै रौह्ना चाहिदा यूनाइट होनी चाहिदी